मैं चौदह साल का था तभी से मैच खेलने का ज़्यादा औपसन और इसमें मेरा मन बहुत करता था खेलने के लिए क्योंकि ये राष्ट्रीय खेल है अपना इसलिए खेलने में मेरा मन भी बहुत लग रहा था अच्छा और अच्छे तरीके से मैं खेल भी रहा था अब जब तक हिम्मत रहेगा तब तक खेलते रहेंगे हम जगह जगह टूर्नामेंट होता है तो वहाँ भी जाते हैं हम खेलते हैं अपना टीम ले कर अपना जो प्रोग्रेस होता है उसे करते हैं अपने दम पर किसी से सहायता भी नहीं लेते हैं जो हो सकता है वो करते हैं हम